अॼु मां ॿुधाइण चाहियां थो टैक्नोलॉजी करे होट होटलुनि जो धंधो होटलुनि जो धंधो कीअं वधियो आहे अॼु जंहिंखें बि सफ़रु करिणो हूंदो आहे त उहो पाण ई पहिरें ई घरु वेठे होटल बुक कंदो आहे होटल जो होटल जी जेकी बि ॻाल्हियूं आहिनि उहे सभु ऑनलाइन चैक कंदो आहे तव्हां जीअं काई तकलीफ़ु आहे न आहे दैन उन खां पोइ उहो होटल बुक कंदो आहे ऐं होटल बुक करणु पहिरों बुक करण सां हुन खे फ़ाइदो ई पए थो पोइ होटल बुक करण खां पोइ ॿाहिरि होटल वारे खे बि ख़बर पहिजी थी वञे की जंहिं घणी घणा रूम बुक आहिनि घणा रूम ख़ाली आहिनि हुन खे हिसाबु किताबु करण में ऐं में काई तकलीफ़ु नथी थिए इहा टैक्नोलॉजी अचण सां होटल वारनि जे धंधे में वाधारो थियो आहे